हेलो अहाँ बैंक ऑफ़ इंडिया सऽ बजै छियै हम अहाँकेॅं कहलहुॅं हँ कि हमरा एगो खाता खुलेबाक रहय अहाँके बैंक मे जी ओहिमे फोटो लगतै जी हेलो कहलियै यऽ सर ओ पाॅंच सए रुपैआ सऽ की होतै जी जी सर बैंक मे हम खाता खोलबाक बाद चाहै छियै कि हमरा सऽ इन्सोरेन्स हो जाइ तऽ इन्सोरेन्स हो जेतै जी जी तऽ एकरा लेल हम तऽ कोन समय मे अहाँके बैंक मे आउ

जी जी जी बैंक मे गैरेंटरो के जरुरी होइ छै बैंक मे खाता खोलबाबऽ के लेल कोनो गैरेंटरो के जरुरी होइ छै जी जी जी

जी जी जी जी जी आ खाता खुलै के बाद ओहि खाता से लोन मिल सकै छै जी

जी जी आ एक मिनट सर कहली यऽ कि ई खाता मे ए टी एम हमरा साथ मे मिलतै जी आ जी जी जी जी तऽ अहाँके बैंक मे मतलब कि सेवा कइसन रहै छै कि जल्दी काम हो जेतै अयला के बाद कि लेट सेट से होइ छै जी जी तब अहाँके बैंक मे हम चेकबुक हमरा मिल जेतै जी जी तऽ हम अहाँके कहिया आउ ठीक हय सर तऽ प्नणाम